हाँ वाराणसी जिले में जो कि बहुत मशहूर स्थान है जिसमें कि शंकर भगवान बसे हुए हैं और उसमें उसके आलावा वहाँ चिड़ियाघर है और जहाँ कि चिड़ियाघर भी है और जो कि किले भी हैं उसके आलावा बजरंगबली का मंदिर भी है जहाँ कि पर्यटक लोग बहुत लोग आते हैं जहाँ कि एकबार बजरंगबली के यहाँ और जो कि कचहरी में बम ब्लाश्ट हो गया था और वहाँ बहुत क्षति हुआ था जिससे कि बहुत लोग परेशान हुए लेकिन क्या वहाँ पर्यटक लोग बहुत लोग आते रहते हैं इसलिए वहाँ घनी आबादी है और मंदिरों वहाँ मंदिर हमारे बनारस में सबसे मशहूर हैं मशहूर हमारे मंदिर हमारे बनारस में बहुत मशहूर घाट हैं अच्छे अच्छे जो कि मणिकर्णिका घाट हुआ हरिश्चंद्र घाट हुआ और जो कि राजेंद्र घाट हुआ यह सब घाट जितने मशहूर हैं वहाँ चिताएँ बहुत जलती रहती हैं सबसे ज़्यादा चिताएँ मणिकर्णिका घाट पर और हरिश्चंद्र घाट पर जलता है जो कि वहाँ अंग्रेज़ो अंग्रेज़ लोग भी आते हैं और उसका फ़ोटो भी लेते हैं और आनंद भी लेते हैं जहाँ कि वहाँ पर गंगा आरती भी बहुत अच्छे ढंग से होती है जो कि शाम को उतना पर्यटक लोग आकर उनका भी गंगा माँ की गोद में देखते हैं और उनका आरती भी और शीतला माता भी हैं और जो कि उनका भी आरती देखते रहते हैं संकटमोचन भी आते हैं विश्वनाथ जी जाते हैं विश्वनाथ जी तो मंज़िल हैं जैसे कि एक विश्वनाथ जी नए मंदिर में हैं और पुराना मंदिर में दो दो मंदिरों वह उनका बना हुआ है शंकर भगवान का जो कि एक बीच में है और एक घाट के किनारे है मणिकर्णिका के पास मणिकर्णिका के पास जो मंदिर बना हुआ है भोले बाबा का वहाँ पर तो पर्यटक लोग इतना प्रतिदिन कम से कम कम से कम में पाँच हज़ार दस से लेकर दस हज़ार तक वहाँ भीड़ प्रतिदिन आती जाती रहती है पर्यटक से लेकर अपने और क्षेत्र से लेकर कम से कम में पाँच हज़ार से दस हज़ार तक भीड़ आती रहती जाती है वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है वहाँ पुलिस भी रहती है तैनात रहती है कि कोई हादसा न हो कोई भी दंगा न हो वहाँ पर ज्ञानवापी भी है जो कि यहाँ आज हमारे स हमारी सरकार उन पर भी अब मंदिर बनवाने के लिए प्रयास कर रही है अब वहाँ कोर्ट में चल रहा है अब कोट में जाने से अब देखिये कब होगा कब क्या होगा क्या नहीं होगा